مجھے صحتمند زندگی گزارنے کے شوق نے مجھے اپنی زندگی میں دوڑ کو شامل کرنے پر مہمیز کیا ہے میں نے جب سے اپنی زندگی میں دوڑ کو شامل کیا ہے تب سے خود کو چست فرت محسوس کرتا ہوں اور اپنے کام کو جو روز مرہ کے کام ہوتے ہیں اسے بہ حُسن و خوبی انجام دیتا ہوں الحمد للہ جب سے میں نے ورزش کو اپنایا ہے خود کو جسمانی طور پر صحتمند محسوس کرتا ہوں اور تب سے مجھے اندازہ ہے کہ میں بہت ہی کم بیمار پڑا ہوں اور یہ میری میرے خیال سے خوش قمستی ہے اور میں اس کو اپنی کامیابی بھی سمجھتا ہوں